कच्छ ज़िले में जीअं असां न राजनैतिक असांजी सोसाइटी में जेका आहे मंत्री ई हो वैभवी कौर आहे ऐं असांजो जेको कच्छ ज़िले जी जेका मेन इन हैड आहे हे पूनम जाट उन जो बि कमु ॾिठो आहे असां हा ऐं भूपेंद्र पटेल जीअं असांजे जेका हितां जा चीफ मिनिस्टर आहिनि गुजरात जा हा उहो बि बीजेपी जे जा मेन आहिनि कार्यकर्ता आहिनि ऐं इन्हनि जा असां इन्हनि खे असां ॼाणूं था ऐं उन्हनि जे हिसाब सां असांखे हिननि जो कमु सही लॻंदो आहे